हा मूंखे त ड्रॉइंग जो ॾाढो शौक़ु हुओ मां त हिन ड्रॉइंग जे लाइ बचपन खां वठी शिकलू ठाहींदी हुअसि अंब जो रंग ॾिसी कलर कंदी हुअसि मां घणेई कुझु ड्रॉइंग में अॻियां वधियसि ऐं उहो ड्रॉइंग ॾिसी मुंहिंजे माउ पीउ बि मूंखे ॾाढी ॾिनो कि भई हा अॻियां वधि जिते बि स्कूल हुजे वञी सिख पर सुठी ड्रॉइंग मां ॾाढी घणी अॻियां वधियसि ॾहें ताईं त मां ड्रॉइंग ठाहे वियसि वरी साइंस जा बि हू सभु ठाहींदी हुअसि ऐं सभु सारा ॾाढी कंदा हुआ त ही कीअं जल्दी सां ठाहे थी वठे अॻियां हली मूं हिकिड़ो ऐं इस्कूल बि जॉइन कयो जंहिं में ॾाढो स्कैच सेखारींदा हा कि कीअं कीअं लाइनूं रखनि सां ॾाढो सुठो ठहंदो हुओ पोइ मूं शादी कई धीरे धीरे उहो त इच्छा पूरी थी तंहिं खां पोइ पंहिंजे ॿारनि खे बि उहा ई सेखारियमि ऐं हुननि बि ख़ूबु मज़ो वरितो ऐं मूंखे ठाहे ठाहे ॾेखारींदा हुआ पोइ मूं इहो कोर्स अॻियां वधाए घर में ड्रॉइंग सेखारण शुरू कई पासे वारा ॿार बि ईंदा हुआ उन्हनि खे बि मूं मुफ़्त में शिक्षा ॾिनी कि अॻियां वधनि ॾाढो सुठो थिए ऐं सॼे कालोनी में सभिनी खे ख़बर हुई त म कंहिं ॿार खे नंढे हूंदे मूं वटि मोकिलींदा हुआ त मां हुननि खे ड्रॉइंग सेखारींदी हुअसि हीअं मुंहिंजी इच्छा पूरी बि थी ऐं सुपिना बि जेके बि मूं सोचा हा पूरा ही थिया